ते दिक्खो जी जि'यां कि साढ़े डोगरा कल्चर दे बिच साढ़े जम्मू दे एरिया च बड़ियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां कि हत्थें कन्नै त्यार कीतियां जंदियां हियां ओह् लोग बड़े पसंद करदे हे उ'नें चीजें गी जि'यां कोई ब्याह् शादियां होंदियां हियां किश बी घरै बिच कोई फंक्शन कोई रीति रवाज कोई ऐसे होंदे हे ओह् हत्थै दियां बनी दियां चीजां जेह्ड़ियां बड़ियां कम्म औंदियां हियां ओह् अपने बच्चें दे ब्याह् च लोक उ'नें गी ऐज ए तोहफे दे तौर उप्पर गिफ्ट दे तौर उप्पर बी जेह्ड़ा ऐ कि इक कुसै गी दिंदे बी ऐहे अग्गें ओह् चीजां जेह्ड़ियां बड़ी मैह्नत कन्नै त्यार होंदियां हियां बड़े आर्ट होंदा हा उ'नें लोकें दा हून अग्गें जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् इ'नें चीजें आस्तै घट्ट ध्यान देआ दी ऐ बड़ा घट्ट मैह्नत करै दी इस गल्ला एह् चीजां जेह्ड़ियां साढ़ी इस लाईफ बिच्चा दा साढ़ी जिंदगी बिच्चा दा घटै दियां जि'यां अस तुसें गी इक गल्ल सनांऽ साढ़े पराने बजुर्ग जेह्ड़े न इक टैह्नियां किट्ठियां करियै इक छज्ज त्यार करदे हे ओह् छज्ज जेह्ड़ा ऐ ओह् घर दी फसल जेह्ड़ी होंदी ही उसी छट्टने दे कम्म औंदा हा बड़ा इक कला ही ओह्दे बिच बड़ा इक आर्ट हा उसी साईज किस स्हाबै दा बनाया जंदा हा उसी शेप जेह्ड़ी ओह् किस स्हाबै दी दित्ती जंदी ही की के ओह् नाज साढ़े छट्टने आस्तै तालने आस्तै ओह् बड़ा मददगार होंदा हा ओह् चीज लोक बड़ी मैह्नत कन्नै बनांदे हे होर दिक्खने गी बी बड़ा खूबसूरत लभदा हा ओह् जेल्लै उसी कम्म च नेईं लाया जंदा हा ते उसी दवार पर टंगेआ जंदा हा इ'यां ऐज ए शो पीस बी लाया जंदा हा ते ओह् बड़ा शैल गेदा लगदा हा ओह् हून जेह्ड़ी जनरेशन ऐ इ'नें चीजें आस्तै बड़ा दूर होई गेदी ऐ होर ओह् केह् करदी ऐ कि फटाफट इ'नें चीजें गी बजारै दा नमां मशीनी युग आई गेदा बजारै दा लेई लैंदे पैसे खर्च करी लेई लैंदियां मैह्नत घट्ट करदियां ते नमीं चीजां साढ़ियां छप्पै दियां साढ़े गै इक डोगरा कल्चर दे बिच जम्मू च जेह्ड़े ग्रां पौंदे साढ़े सराउंडिंग दे बिच जेह्ड़े ग्रांऽ पौंदे उत्थै इक चीज होर बनदी ऐ जिसी अस बैस्क आखने आं फूह्ड़ी आखने आं हिंदी च उसी चटाई आखदे जेह्ड़ी ओह् साढ़े बौह्ने दे कम्म औंदी ऐ ओह्बी साढ़े जेह्के बजुर्ग हे साढ़े जेह्के करसान हे साढ़े जेह्ड़े पराने ओह् उसी बड़े मैह्नत कन्नै बनांदे हे बुनियै बनांदे हे उसी टाइम लगदा हा भी ओह् जाइयै त्यार होंदी ही ते ओह् अस बौह्ने ते सौने दे कम्म च लांदे हे ओह्बी साढ़ी इक बड़ी अच्छी इक परानी आर्ट हा साढ़ा इक कला ही साढ़ी जेह्की ओह्बी हून जेह्ड़ी कि छप्पी दी ऐ नजरै बिच्चा दा ते हून जेह्ड़ी नमीं जनरेशन ऐ ओह् ओह्दे पास्सै ध्यान निं ऐ देआ दी ते इ'यां गै एह् चीज़ां न जेह्ड़ियां मैह्नत निं करै दे न लोक इ'नें गी मजाक च लेई लैंदे न बच्चे जेह्ड़े न ओह् चीजां जेह्ड़ियां न ओह् साढ़े इतिहास कशा छप्पै दियां न ते फ्ही आई जंदा साढ़े इक डोगरी बिच साढ़े एरिया बिच साढ़ियां मावां भैनां जेह्ड़ियां होंदियां हियां पानी लैने गी बड़े दूर दूर जाना पौंदा हा ओह् पानी लैने आस्तै उ'नें गी सिरै उप्पर घड़ा चुक्कना पौंदा हा घड़ा जेह्का गागर जिसी अस आखने आं उसी अस सिरै पर चुक्कने आस्तै असें बड़ी मैह्नत करना पौंदी ही उसी सिरै गी ओह् लगदा हा चुभदा हा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा कि ओह् साढ़े ओह् चीज जेह्ड़ी ऐ नुहाड़े उप्पर अपने ओह् केह् आखदे ओह् जेह्ड़ा ओह् सिरै दे थल्ले अस रखदे हे उसी उसी अस सिरै दे थल्ले रखदे हे जेह्दे कन्नै घड़ा साढ़ा जेह्ड़ा ऐ बड़ा आराम कन्नै रखोई जंदा हा ओह् कपड़ें कन्नै बनदा हा कपड़ा उसी बड़ा खूबसूरत रंग बिरंगें कपड़े पराने कपड़े जेह्ड़े घर दी वेस्टेज होंदी ही ओह् ओह्दा बनाया जंदा हा उसी डोगरी बिच बि'न्ना आखेआ जंदा हा ओह् बि'न्ना बड़ी अपनी इयां इक कला कन्नै बड़ा सुंदर इ'यां फुल्लकारी टाईप ओह् चीज होंदी ओह् बड़ा सुंदर बी लगदा हा ते अरामदायक बी होंदा हा ते हून ना पानी ढोने आह्ला युग रेहा ते नां घड़ें आह्ला युग रेहा ते नां ओह्दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ी ऐ लुप्त होई ऐ छप्पी ऐ जेह्ड़ी ते हून केईं केईं घरें बिच लोकें ओह् चीज शो पीस लेई रक्खी दी होंदी फ्ही साढ़े इत्थै साढ़े डोगरा कल्चर बिच साढ़े इस जम्मू एरिया बिच होर बी बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां कि बनदियां हियां